औ औ औ खोनादों

औ औ औ औ ओरैनोथ' खामानि हिसाबैथ' मानसि नांगौ नांनाया मानि ओरैनो आंनावबो नांगौ ओमफ्राय नैबे माबायावबो नांगौ आरोखि दा जोंनि खाथियावबो मोनसे माबा दंखायो बे आरोखि दा ओरैनो नोङो मा मा खामानि मावनो हागोन

औ औ औ औ औ

औ औ मा माबानो हागोन दे ओमफ्राय थानायनि थाखाय नोंनो मा थाथारगोन ना औ औ औ बे औ औ

औ औ बेथ' बे खामानि आंनावबो दंखायो दा दंनाया माखासे लेबारफोर दंफैखायो त्रिसजनसो दंखायो आरोखि दा नोङो नों ए़डजास खालामफैनो हागोन ना हाया बेसोरजों बे जाहैबाय जेन'बा मावनायाथ' फैनो हागोन आंनियाव मावफैनो हागोन आरोखि माखासे खामानियाथ' जेन'बा मोनसेल' खामानि जाया जेन'बा अनेखथा खामानि जायो नालाय मोन्नै मोनथाम दाबनै दाबथाम जायगायाव जायो नालाय बे आरोखि ओंखायनो ओरैनो नों फैनो हागोन आरोखि ओमफ्राय औ औ बे औ औ औ दे बेखौ उनावहाय एडजास खालामलायबानो जाबाय नोङो एडजास खालामलायनानै औ दे जागोन दे औ औ दे जागोन दे होम्बा